दिक्खो जि'यां तुसें कोश्चन पुच्छे दा मी कि साढ़े भारत च जो ऐ चाह् कि'यां पसंद करदे साढ़े भारत च बड़ी चाह् पसंद ऐ तुस घर कि'यां बनांदे ओ चाह् दिक्खो चाह् बनाना कोई मुश्कल कम्म निं ऐ बड़ा असान कम्म ऐ पर चाह् तुस बनांदे कि'यां न ओह् बड़ा म्हत्तव ऐ जि'यां कि तुस दिक्खो साढ़े जम्मू च चाह् बड़ी बड़ी प्रकार दी चाह् पींदे न बट लोकें गी पता बी निं ऐ नून चाह् आखदे नून चाह् बट साढ़े डोगरे लोक आखदे देसी चाह् देसी चाह् कि'यां बनदी देसी चाह् दी पत्तियां न पत्तियें गी सकाइयै रक्खी ओड़दे न फिर अस बनांदे कि'यां निं पैह्लें चाह् गी गड़कांदे न ओह्दे बिच्च पांदे लाची ते कन्नै पांदे अदरक थोह्ड़ा जेहा थोह्ड़ा इक छुहारा पाई ओड़दे फिर उस्सी गड़कांदे न जदूं गड़कोई जंदा शैल ते फिर ओह्दे बिच्च पांदे न निक्की हल्का जेहा लून ते लून च पानी पाइयै ठंडा करियै लून पांदे न लून पाइयै ओह् रंग छोड़ी ओड़दी पिंक कलर ते जिस्सी आखदे गलाबी कलर डोगरी च ओह् छोड़ी ओड़दा कलर फिर उस चाह् उस चाह् गी पत्तियें गी निं अस यूज करदे अस उ'दे पानी गी यूज करदे न पानी गी लेइयै थोह्ड़ा दुद्ध पाइयै ओह् बनी जांदी साढ़ी देसी चाह् जिसी आखदे नून चाह् साढ़े जम्मू च एह् कश्मीर दी चाह् ठीक फिर इक औंदी लींमटन लिप्टन चाह् बाह्र आखदे न मसाले आह्ली चाह् ते साढ़े इद्धर लिप्टन चाह् की आखदे ते ओह्दे बिच्च पांदे न लोक बाह्र आखदे न ब्लैक टी साढ़े इत्थै निं आखदे ब्लैक टी साढ़े इत्थै लोक आखदे न लिप्टन चाह् देओ लिप्टन चाह् गी बनाना बड़ा असान ऐ ओह् बी साढ़ साढ़े अच्छे बनांदे न लोक उस्सी कि'यां बनाना उस्सी पानी लैना पानी च गड़काने पैह्लें लाची ते दालचीनी होर अदरक जदूं गड़की जाऽ शैल ते फिर पानी पत्ती पत्ती पाइयै जदूं गड़की जाऽ फिर पाना दुद्ध दुद्ध पाना ते फिर उस्सी गड़काना शैल जेल्लै दो त्रै बारी उस्सी बुआले देने जदूं गड़की गेई बनी गेई चाह् ते साढ़े जम्मू जो ऐ चाह् जैदा चलदी ते चाह् की चलदी जैदा कि अहें सर्दी इद्धर छे म्हीने सर्दी दा मोशन छे म्हीने इ'दा गर्मी दा मौसम इ'यां साढ़े इत्थै मौसम चेंज होंदे रौंह्दे बरसांत ते आखदे न साढ़े डोगरे जि'न्ने हमारे साढ़े डोगरे न आखदे चाह् जरूर पीनी इक टाइम जरूर पीनी कि पानी दा बाद्धा निं होंदा पानी दा घाट्टा निं होंदा बाद्धा निं होंदा इ'यां चाह् जरूर पीनी ते इस ताईं आखदे अस पीन्ने आं ना चाह् ते चाह् अस बड़ी पसंद ऐ शैल ई पसंद ऐ अच्छी तरह् जि'यां पींदे न उ'आं बनाइयै चाह् पीन्ने आं पर जो मर्जी आखो अस अपनी चाह् ते अपना दुद्ध जम्मू आह्ले एह् जरूर ढूंढदे न बाह्र जाइयै बस इ'यां गै आखना